हैलो ठीक छै रे हँ बढ़िआँ छी तू हँ हो जेतै आओर मिलैत छै कृष्णभोग हँ मिल जेतै हम्म हँ मिल जेतै हँ मिल जेतै आमसभके रेट हौ मालदहके दू सए रुपैए किलो किशन भोगके दू डेढ़ सए कलकतिआके सए रूपैआ बिज्जूके छौ दू सए रुपैआ मालदह अढ़ाइ सए बड़ रेट हइ महँगाई ज्यादा हइ ने तऽ मार्केटमे जयबिही तब ने बिकतौ मार्केटमे जे भाव हइ सएह भाव ने देबौ कतेक लेबयके हौ तऽ पचास किलो देबौ पच्चीस किलो उधारी देबौ व्यवहार ठीक रहतौ तब ने आ पच्चीस पचास किलो देबौ पचास किलोमे पच्चीस किलो उधार रहतौ व्यवहार ठीक रहतौ तऽ आओरो लऽ जहिओ हम घरके बाड़ीमे नहि जाय दैत छियौ भाय हम बाजैत छियौ पैसा लेबौ करकराके ठीक छह